खरें म्हणटा जाल्यार आमी प्रवास जेन्ना भायर सरतात तेन्ना आमकां ताजो खूब काही वेळार त्रास जाता जेन्ना आमी रेल्वेन प्रवास करता तेन्ना कसलोच व्हडलोसो प्रोब्लेम जायना पूण जेन्ना आमी बसीन प्रवास करतात तेन्ना कितें जाता की टॉयलेट ना संडास ना हाजो प्रोब्लॅम जाता आनी मागीर जर तो तसोच वेळ उल्लो मुतपाक वेळ जालो जाल्यार ताजो आमगेल्या प्रकृतीचेर परिणाम जाता ताका लागून कितें आसा बसीन प्रवास करता तेन्ना हायवेचेर सुद्दां अशे काही सोय सरकारान करची अशी म्हजी मागणी आसा तशें दुसरी गोश्ट काही कडेन आम किद्या जेवणाची वेवस्था सारकी उरना ते ढा ढाबे म्हूण जे उरता थंय ते रोटी करता पूण त्यो सगल्याच लोकां त्यो रोटयो आवडटा अशें ना तेन्ना आमच्या सारक्याक थंय जे काही जेवण मेळटा बरीं हॉटेलां हींय बी हायवेचेर किंवा रस्त्या कुशी आसची तशेंच प्रत्येक गवरमेंटा रूल आसा की वीस ते एकवीस किलोमिटरा भितर एक पेट्रोलपंप आसपा जाय आनी तसो तो गोवोरमेंटान दवरपाची येवजण करपा जाय अशें म्हाका दिसता